دہلی میں بہت سی بڑی بڑی مذہبی برادریاں اور تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے مذاہب کو پھیلاتی ہیں وکالت کرتی ہیں جیسے مندر میں پوجا پاٹھ کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اوراچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں مسجدوں میں ہر جمعہ نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے جس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھائی چارہ اور محبت کا علم دیا جاتا ہے اسی طریقے سے آشرم اور عیسائی کے گھروں میں بھی لوگوں کو اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے تا کہ لوگوں کے میں آپسی محبت بنی رہے اور وہ اپنے مذاہب کے بارے میں بھی وکالت کریں